हैलो अंजी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक औना में तुंदे कशा गलीचे लैते हे अंजी ते स्हेई निं हे ते होर आए दे न अच्छा इस बार ना थोह्ड़े बधिया च लैने पिच्छली बार न थोह्ड़े ओह् हल्के च ऐहे आं जी ते में आना दिक्खन केह् प्राईस होग उंदा अंजी ओह् ते फिर में दिक्खियै फिर डिसाईड करगी ना अच्छे लग्गे ते अंजी पिच्छली बार थोह्ड़े हल्के हे पिच्छली बार अंजी अच्छा अच्छा ठीक ऐ कोई गल्ल ना अंजी मिगी ना पंज सौ चाहिदे न अंजी अच्छा में कदूं आह्ग में फिर अच्छा चलो ठीक ऐ में परसूं करङ कॉल हून टाईम निं अंजी कलर ना लाईट लाईट गै चाहिदे न अंजी